हैलो नमस्ते केह्ड़ा साबन लैता हा तुसें अच्छा भी गल्ल आक्खी बाऽ अस एक्सपायर रक्खदे निं हैन ते तुसें चैक निं कीता हा उसलै एक्सपायर माल निं रक्खदे अस ते अच्छा कदूं लैता हा तुसें अच्छा ते अस रक्खदे निं हैन ते तुसें चैक निं कीता उसलै चेंज़ अस करदे निं हैन ते समान ठीक ई होंदा साढ़े कोल होर केह् केह् लैता हा तुसें अक्सर कुदै आई गेदा होना ते असें नेईं दिक्खेआ ते कराई लैयो चेंज़ आई जायो दुकान उप्पर ते कराई लैयो चेंज़ जेह्ड़ा लैना होऐ लेई लैयो जिस कंपनी दा ठीक ऐ भी कराई लैयो चेंज़ ठीक